हेलो आओर हुँ छोटका आम हइ कि नमहर कहली आम छोटका छोटका हइ कि नमहर हँ हुँ तब कइसे देबै आम हमरा कलकतिए दऽ दिऔ ने अच्छा लगै छै ओ आम खाइमे कइसे किलो देबै यहाँ तकलए चारि चारि किलो मिलै छै हुँ तब तऽ मिठका आओर ठीक हइ हमरा चारि किलो दऽ देब मालदह चारि किलो मालदह गछपक्कू हइ कि कार्बेटवला कलकतिआ ठीक हइ आओर ओ बिज्जू आम कइसे दै हिए हँ आओर कलकतिआ

हुँ ठीक हइ सबमेसँ दऽ देबै दुइ तीन किलोके ठीक हइ ठीक हइ तब बढ़िआँ देबै